हॅलो हांव वेंकटेश उलयतां कांदोळेच्यान फाटली धा वरां जालीं आमगे घराकडेन आनी आमची जे लागीं जी सगळीं घरां आसात थंय कोणागेरूच लायट ना पावर आवटेज जाल्या म्हणटगीर ह्या पावर आवटेजा खातीर आमचीं सगळीं कामां अडकून पडल्यान ना की आमकां सारकी रांदपा मेळना ना आमी घरांतल्यान काम करतात वर्क फ्रोम होम आसा तांकां लॅपटॉप चार्ज करपाक मेळना म्हणटगीर आमचे जे कामाचो वेळ आसा तो वाट लागता म्हणटगीर ह्या सिट्युएशनाचेर तुमचें एक्सप्लेनेशन जाय आशिल्लें की हे इतले वर पावर आवटेज कित्याकच आसा एक दोन वरां आसा तीं समजून घेवपा शकता आमी कितेंय बारीक वायर कट जाता आनी कितें जाता पूण हीं फाटलीं धा वरां आमी लायट नासतना काडल्या कित्याच कामां करूंक जायना आमकां ना किदं टी वी म्हणटा ती पळोवपा मेळना ना आमकां न्हावपा खातीर आमकां गिजर जाय गरम उदक घेवपा मेळना कितलो वेळ जाला तो लायट ना कितें फॅन लावपा मेळना ए सी लावपा मेळना इतली गरमी आसा घरान धाकटी भुरगीं आसा तांकां तांचे खातीर इतले त्रास जाता आमची जे जाणटी लोक आसा वडील आसा तांचे खातीर त्रास जाता सगळ्याच कामां खातीर त्रास जाता म्हणटगीर हे इतलीं वरां पावर आवटेज जावपाक लायट ना आसपाक हाचीं कारण कितें ताजी आमकां एक्सप्लेनेशन जाय आशिल्लें आनीक तुमी कितें करता सद्याक इतले वेळ बसून कित्याक इतलो टायम लागता तुमकां हें तुमी आमकां सांगपाक जाय कित्या आमकां इतलो त्रास जाला हांवें तुमकां सांगले जी कितेे त्रास जाता ते आमच्या घरान आनी आमचे शेजाऱ्यान सुद्दां जे लोक आसात खूब जाण घराकडल्यान काम करतात तांकां लॅपटॉपाचेर काम करपा पडटा आतां तें लॅपटॉप चार्जीस जायना जाल्यार तें काम कशें करतले मागीर आमचे कामाची जे आमचे एम्प्लॉयर आसा ते आमकां हाफ डे लायतात फूल डे लीव लायतात काम कर करपाक मेळना म्हणटगीर मागीर हाजो जिमी हाजी रिस्पोन्सिबिलिटी घेतलो कोण आनीक हे इतले त्रास सगळे जाता तर आमकां आमी धर सोंसले एक दोन तीन वरां तें आमी समजोपा शकता पूण धा वरां ही सामकेंच चड जालें आनीक फक्त कामाचेंच म्हणून न्ही रातचें आमकां न्हिदपाचें आसता न्हिदपाचे ए सी ना फेन ना म्हणटगीर गरमेन ह्या दिसांनी इतली गरमी आसा ह्या गरमेन न्हिदप कशें जर आमी तरी जालें पूण घरान जी धाकटी भुरगीं आसात जाणटे लोक आसा तांची कोण पळयतलो तांक इतले त्रास जाता ते म्हणटगीर ह्या धा वर पावर आवटेज आसपाक लायट ना आसपाक हाजी एक्सप्लेनेशन आमकां जाय आनीक ह्या इतलो आमकां त्रास जालो ताजें कंम्पेन्सेशन तुमी कितें दितलें कितें तुमी हें करतले जर आमचे कितें इलेक्ट्रिसिटी बिलान तुमी युनिट्स कमी लावन आमचे इलेक्ट्रिसिटी बील कमी करतले काय आनी किते करतले हें तुमी प्रमाणीकपणे सांगपाचें आमकां